इंडस्ट्री जेह्ड़ा इंडिया च बड़ा बड्डा ओह् बड़ा बड्डा एरिया ऐ इंडस्ट्री बिच गै सब कुछ ऐ जिन्ना बी इंडस्ट्री बिच इंवेस्ट कीता इंडस्ट्री ओह् हर चीज़ इंडस्ट्री बिच गै होंदी कंट्री बिच जादै कोला जादै पॉपुलर आं अस बड़े जादे उनेंगी चाहिदे जादै कोला जादै ताज़े लोग इंडस्ट्री बिच गै कम्म करन उंदे बिच गै इम्पलॉयमैंट बधै हर हर मुल्ख दे हर रियासत च जां हर जिले च हर तैह्सील च हर ग्रांऽ च इंडस्ट्रीयल च इंडस्ट्रियां होनियां चाही दियां अलग अलग अलग अलग इंडस्ट्रियां होनियां चाही दियां हर तां जे लोकल जेह्ड़ा ऐ इक्क लोग जेह्ड़े न अपने ग्रांऽ गै समान दी इंडस्ट्री बनाई जाए समान जेह्ड़ा इंडस्ट्री च बने उऐ यूज़ होऐ लोकल इंडस्ट्रियां होनियां चाही दियां जियां सीमैंट लोकल होना चाहिदा होर बी बड़ियां इंडस्ट्रियां जिनें जेएंडके बिच बी इंडस्ट्री जेह्ड़ा बड़ा जादै कोला जादै बधाना चाही दियां तां जे एह् बेरोज़गारी बी खत्म होई जाये इंडियां बिच बेरोज़गारी बड़ी ऐ इंडस्ट्रीयल साईड गै ओ ध्यान जाए कि उत्थें गै कम्म काज़ करना ऐ जादै कोला जादै अपने लोक ओह्दे कन्नै जुड़न तां जे हर बंदे गी रोज़गार थ्होई जाए बल्के स्हेई सामान थ्होऐ अच्छा थ्होऐ सस्ता थ्होऐ होर हर फेस्लिटी उत्थें गै थ्होई जाये इंडस्ट्री बिच गै